دہلی میں وقف کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے زائرین کو اپنا سفر اس طرح سے منصوبہ بنانا چاہیے کہ وہ تاریخی ثقافتی اور روحانی مقامات کا متوازن انداز میں دورہ کر سکیں نمبر ایک سفر کی مدت اور ترجمہ ترجیحات طے کر کر کے سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ دہلی میں کتنے دن رکنا ہے اور آپ کی دلچسپی کس قسم کے مقامات میں ہے تاریخی عمارات لال قلعہ قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ مذہبی و روحانی مقامات اکشردھام لوتھس مندر جامع مسجد عجائب گھر و ثقافتی مقامات نیشنل میوزیم راج گھاٹ جدید سہولیات و تقری تفریقی تفریحی مقامات کناٹ پلیس کناٹ پلیس ڈی ایل ایف مال انڈیا گیٹ کے آس